پہلے عورتوں کا کردار صرف گھر اور کچن تک محدود سمجھا جاتا تھا مگر اب زیادہ عورتیں تعلیم نوکری بزنس اور سیاست میں برابر کا حصہ لے رہی ہیں پہلے لڑکیوں کو وراثت میں کم یا کوئی حق نہیں ملتا تھا اب قانونی طور پر عورتیں وراثت میں برابر کا حق رکھتی ہیں اور لوگ اس حق کو زیادہ قبول کرنے لگے ہیں پہلے لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے لیکن اب نوکلیر فیملی کا رجحان بڑھ گیا ہے ٹی وی اور فلمس نے بھی نئے سوچنے کا طریقہ دیا ہے جہاں عورت صرف مظلوم نہیں بلکہ طاقتور روپ میں دکھائی جاتی ہیں